सकाळी आतां आमी सोडलीं गोरवांक जाल्यार ती सारकें अशें चोरोंक खंय गेलीं आमचें शेत आसलें पयलीं आमी शेत रोयतालीं आतां आमी शेत रोयनात म्हणजे शेतान सगळें चार जालां किदें जालां सगळें बुट्ट जालां सामकें मळ सामकें तें भरलां सगलें झाडांनी थंय ती चोरोन येतात मागीर ती सारकी चोरोन येयली म्हणटरी हें केली म्हणटरी ती आनी खंयी आतां लोकांच्यो बिल्डिंगे बिल्डींगे जाल्यात थंय कचऱ्या कडेन वयतात ते कचरो बिचरो खायत म्हणोन हो कितें खूब गोरवांनी आसतात थंय तें आनी कोणाची कोण राखना आसलेलीं गोरवां विरवां सगळीं आसता पूण म्हाजो गोव मांव तांकां मात पासूं पातयना कित्याक ती गोरवां प्लास्टीक खातात अशें म्हणून तांकां सोदून आमची गोरवां आसा तांकां तो घेवन येता घरा कडेन किद्याक प्लास्टीक खाल्यार ते बरें न्हू अशें म्हणून मागीर येयली काय ती हांगा येयली काय मागीर तांकां आमी घरा कडेन बांदून घालतात जर तें आतां लोकांच्या शेतान पडत आनी किदें अशें म्हणून आमी ताका सोडनासतना रावतात ती सोडना जाल्यार आमी दोन दोन दीस जर बांदली जायत जाल्यार तांकां आमी आमची घरांतली अशी शीत पेज मुद्दम करतात तांकां आनी तांकां खावड दितात नाजाल्यार लांबचें लांब दायें घालतात आनी खंय अशें माडा माडा ह्या माडा ते खंय चार आसा थंय अशें करून बांदून घातली मागीर तेंकां मागीर डेली मागीर उदक दिता पिवपाक उदक दिता तेंच्या फाटी वयल्यान उदक वोतयतात कित्याक गरमी बी जाता न्हू वत बी लागता ती लोकांच्या शेतान पडटा म्हणोनूच तांकां आमी बांदून घालता आनी आनी अशी प्लास्टीक खावंक गेली खंयच्याय भोंवतना रस्त्यांनी गाडयेक आपटली आनी किदें अशें म्हणोन मांव म्हाजो मात पासून तांकां गोरवांक पातयना कित्याक ती गोरवांक खंय आपटोन मेली बिली जाल्यार आनी किदें अशें म्हणून तेंचो जिवूच गोरवांचेर मांवाचो म्हाज्या आजून पर्यंत तो आतां अशें कितें माश्शी गोरवां ना जाली तो ताका च्या नाका जेवण नाका पूण तो गोरवांक सोदूंक वयतलो आनी ती गोरवांय बी ताका सोडिनात की ती गोरवां तेजो आवाज मातसो आयकलो जाल्यार उलो केलो तेणे आनी आवाज आयकलो जाल्यार ती गोरवां खंय आसा थंयच्यान तेजे फुडें तेजे कडेन येतलीं आनी ताकाच ती गोरवां मेळटात आनी ती गोरवां मागीर मेळ्ळी काय ना तो मागीर सोमते बांदू पसून तो आमी पूण दायीं घेवन अशी धांवली जायत ती पयल्या न्हय तो कांय ना एक हातीन दायें धरतलो आनी एक हातीन तांकां गेगो घेगो घेगो अशें करतलो पोशेतलो आनी रोकडेच दायें घालतलो पूण ताका ती गोरवां मेळटात आनी त्यो तशें करून तो गोरवांच्या आनी गोरवांचें हें खूब आसा तेका बरो सुद्दा ना जालो जायत तो जाल्यार ती गोरवां येवना जाल्यार ताका न्हीद पडना ताका गोरवांचो ताका हुस्को जाता आनी तो आस तसो उट्टा आनी जाता तसो आपल्याच्यान तो गोरवां सोदूं वयता सोडून घातली जाल्यार ती सोदूंक वयता गोरवां ती आनी दाय्यार बसून आसले जाल्यार तेंकां उदक दिया गो तांकां खावड दिया गो अशें करीत रावतलो आपल्याच्यान जायना जाल्यार ना जाल्यार आपूण दितलो म्हणून अशे अशे तरेन तो गोरवांक आपल्या बाळगिता आनी अशे तरेन आजून बसून आमची गोरवां किद्या हे शेणा बिणां लागोन आमी मातशें आतां दवरल्यात किद्या शेण बी आंग आंगण आसा आमचें त्या आंगणान बी शेण काडूं जाये कोणीय येताय बी शेण व्हरपाक कोणाचो कितें एक वार आसता पुजा आसता कितें आसता शेणा शेणाक लागून ती म्हणटा कितें ना तुमची गोरवां आसा म्हण आमी शेणांक बी येता हांगा आं अशें म्हणटात तें शेण बी ती मागीर घेवन वयतात आनी कोणागेर गोरवां आमच्या वाड्यार आनी कोण्णगेर गोरवां ना फक्त आमगेरूत गोरवां आसा तियी बी गोरवां ताका दिवंक ताका बरें दिसना सगळीं किदें दितलो म्हणोन तीं चार पांच गोरवां तेणें आजून पर्यंत दवरल्या आमी पसून म्हणटा तुज्यान जायना जाल्यार तियीं गोरवां वीक आं म्हणल्यार तो म्हणटा आसूं आपल्याच्यान आतां मातशें पूण भोंवो हें करूंक जाता न्हू म्हुणू आपूण वयता पूण तो गोरवांक सोदूंक वयता म्हणल्यार आमकां काळकूट दिसता कित्याक आतां तो जाला ताका आतां पंच्यात्तर जावन गेली म्हणल्यार तो गोरवांचो सामको आनी सामको गोरवांक तो कसोच सोडिना आनी गोरवां ताका सोडिना सामकें गोरवां येयलीं काय सारकी बसोन रावली म्हणटा सामको तो गोरवांच्या फाटी वयल्यान हात ओडटलो तांकां पोशेतलो आनी मागीर तूं जगो अशें म्हणोन तेजे फाटोफाटी येता आनी सारकी दायार रावतात गोरवां आमची इतलीं गोरवां आमची मायेची तांकां कसलो त्रास बीन जाला ना तशें गोरवांक केन्ना त्रास बीन तशें म्हणून कांय येना आनी एकदां मात तशीच गेली कोणें फोण एक व्हडलो फोण मारलेलो तेन्ना मात आमची एक गाय त्या गायीत ती आमची हितून पडली ती विकली आमी गाय मागी मागीर खूब फळी घातली आनी कोण कोण येयले कितें हें करून मागीर तिका हळुहळू करून दाय तिका आमी मातशें इल्लोअसो फोण तो पूण तांकां चड जाय तें गोरवांक भितर पडलें म्हणटरी वयर सरोंक कळना न्हू तांकां मागीर तशें करून तांकां मागीर तेणे एकदां ती वयर काडली आतां ती गाय मागीर आमी पोरूं केन्ना आमी विकली ती सगल्या गोरवां बरोबर तिका आसली तशी गोरवां आसा न्ही आमचे तशें करून त्रास कसले ना केन्ना ती गोरवां लोकां गोरवां भशेन कितें खावड खायना कोणाक तेंका खावड ना अशी ना आमची सगळीं ती सारकी खाव खावड खावनूय येवन आमी घरांतलेंय बी तांकां कितें अशें दिलें जाल्यार तीं खातात तेजेरूत ती आसात आनी ते करून आमचे दुदाक वास सुद्दां येयना आमी मेळटा तें गोरवांक घाली नासलेली किदेंच अशें आनी आमचें कितें कालचें परचें बी आमी पेज उरल्यार बसू आमी तांकां दिना किद्या आमट ती पेज आमी दियतना तांकां आमी तीं उडयता